लेखक जेन्ना खंयी भोंवून येता तेन्ना तो आपलें विचार मांडटा तेन्ना ताणें एका जाग्यार बसून म्हणल्यार जंय आवाज नासता तेन्ना आपली तकली शांत दवरून आपले विचार मांणूंक जाय जें ताणें भोंवणेक गेल्ले कडेन पळयलां ताचें वर्णन ताणें बरे रितीन करपाक जाय तेन्नाच ताजें तें बरोवपाचें जे भितरले मजकूर आसा ते इल्ले इल्ले वाडत वता ताणें बरयल्लें जें पळय प्रत आसा ती सामाळून एक बूक असो सामाळपाक जाय आनी ताचेर तें लेखन करपाक जाय पयलीं रफ बरोवन काडपाचें आनी मागीर फेर ती फेर कॉपी मागीर ताणें टायपिंगांक दिवपाची अशे तरेन ताणें लेखन करप आनी जर अणकारीत अणकारीत जें खंयचेंय पुस्तक घेता अणकार करपा खातीर तेन्ना तातूंतली एक एक उतर धरून मिन्स मराठी आसा जाल्यार तें कोंकणींतल्यान कशें वापरतात ताजी ताका म्हायती पयलीं आसूंक जाय आनीक वर्ड टू वर्ड तेणे शब्दान शब्द तेजे अणकार करप ना सेंटेंस एक धरप आनी ताचेर ताणें अणकार केलो जाल्यार तें बरे तरेन अणकार जाता ताजो आनी अशे तरेन जर तर लेखकान आपली शिस्त पाळ्ळी जाल्यार तें बरें लेखन जावंक शकता